ہاں دربھنگا میں ایک ایسا جگہ ہے راج کیمپس جہاں ایک جگہ ہے نارگونا پیلیس میں وہاں جا چکا ہوں وہاں چاروں طرف ہریالی ہے وہاں کا واتاورن بہت اچھا ہے نارگونا پیلیس کو انڈیا کا سب سے پہلا اینٹی ارتھ کیوک بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے نارگونا پیلنس کی خوبصورتی اس بلڈنگس اور وہاں کے آس پاس کے باغ باغیچے پھول وغیرہ سے ہے وہاں آس پاس بہت سارے پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں طرح طرح کے جن کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے وہاں اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں وہاں پر اکثر لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے وہ راج کیمپس کے اندر ہی ہے جو دربھنگا مہاراج کے ذریعے بنایا گیا تھا نارگونا پیلیس بھی انہیں کے ذریعے بنایا گیا تھا جو کہ ابھی ایک یونیورسٹی کے روپ میں ہے